बिहारमे कोन कोन लोकप्रिय पर्यटन स्थल छै जहाँ हम मनोरञ्जन विकल्प दै अछि इस अथी पार्क वाटर पार्क चिड़ियाघर चिड़ियाघर मनोरञ्जन पार्क गांँधी सरोवर पटना सिटी पट पटना ज़ू अनेक प्रकार ई घूमयके जगह छै जहाँपर घुमि सकय छी

घुमबय देखबय कहाँ कइसन जानवर की छै नै छै अच्छा अच्छा मतलब जान जानवरे एक तरहसँ मतलब एक चित्त होइके रहय छै वहाँ पर एक जगह अलग अलग जगह पर अनेक प्रकारके जीव जानवर मतलब नाम पशु नहि रहय छै वहाँ पर मिल जाइ जाइ छै गाँधी सरोवर गाँधी सरोवर पटनामे छै जे घुमयके एक साधन छै कोइ भी जाइ छै तऽ मतलब गाँधी गाँधी सरोवर घुमय छै चाहय छै कि पटनामे जइए तऽ अनेक अनेक स्थान के करय घूमियै घूमियै घुमिके मतलब इएहासँ दूर गेलाके बाद अच्छा लगय छै जनबे करय छी कि अनेक जगहके अनेक प्रकारके सामान देखियै ऐसे वैसे देखियै तऽ अच्छा लगय ई होइ उ होइ पटना सि पटना सिटी पटने मे हइ कोइ भी मतलब जाइ जाइ छी तऽ देख लै छै किस कइसन छै नहि छै छै जगह अच्छा अच्छा छै कि नहि नहि छै पटना सिटी पटनाके बात तऽ कोइ भी आबय करय छै अनेक प्रकारके लैके सामान सब जे सब रहय छै कि कोइ देखते तऽ कहतय कि हँ ई जगह छै पटना ज़ूमे अनेक प्रकारके जेब्रा जेब्रा जू बच्चा खातिर तऽ जू छै कि कोइ भी जाउ तऽ अच्छा तरह सँ देखके की कहय छै पढ़िके अपना मनोरञ्जन होइ छै वाटर पार्क तऽ अनेक प्रकारके वहाँ वाटर पार्क पार्क पार्क रहय छै कि कोइ भी जाइके अपना घुमि सकय छी कए सकय छी वाटर पार्कमे तऽ स्किपिंग अनेक प्रकारके तरीका

ई होइ छै कि सब अनेक प्रकारके सबमे आबयके साधन सारा किछुके सामग्री मिलय छै ई सब स्थान ई सब जगह जे सब जगह जाइ छै मतलब घुमयके मन करय छै पटना जाइ छै चिड़ियाँघर घुमि लै छै बेगुसरायमे वाटर पार्क छै तऽ घुमलक अपना अच्छा लागय छै